मां फ्लिपकार्ड तां शू घुरायो हुयो हूओ ॾाढो ई सुठो निकितो हुयो हू हलण करण में ॾाढो कंफर्टेबल हुयो मुंहिंजी साहिड़ियूं सभु पुछनि पयूं उहो किथां घुरायो हुनजी साइज़ सभु ॾाढो पर्फ़ेक्ट हुयो